म्हाका कॉफी प्लांटेशन पळोवपाची खूब उमेद आशिल्ली हांव सदांच म्हणटालें म्हाका कॉफी प्लांटेशन पळोवपाक जाय कॉफी कशी जाता कशी जाता खंय कशीं तेचीं झाडां आसता कितें आसता तें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें मागीर हांवें रिसर्च केलें सो म्हाका कळ्ळें की कूर्ग हांगा कॉफी खूब जाता सो म्हाका ते पळोवपाक वचपाचें खूब इत्चुक्ता आशिल्ली हांव थंय गेलें कॉफी प्लांटेशन पळोवपाक कूर्ग गेलें कूर्ग आमी गेलीं हांगाच्यान आमी गोंयच्यान आमी ट्रेनीन गेलीं मागीर आमी थंय देंवलीं आनी गेलीं ट्रेनीन मागीर हांवें थंय पळयलें थंय एटमोसफियर क्लायमेट बरो आशिल्लो थंड आशिल्लो आमकां बरें दिसलें थंय क्लायमेट पळोवन आनी थंय स्पायस प्लांटेशन सुद्दां खूप आशिल्लें थंय सगळ्या तरेची तुका हें मेळटा आसता जायफळ पळयलें तिखीची झाडां पळयलीं सगळीं झाडां पळयलीं खूब बरें दिसलें जिवाक की अशीं झाडां ह्या झाडाक हें जाता अशें पळोवन प्रत्यक्ष पळोवन खूब बरें दिसलें की हांगा अशें जाता म्हणून इवन ती कॉफी बिन्स आसता कॉफी कशी जाता कितें करता कसो प्रॉसेस आसता तें सुद्दां सगळें पळोवन खूब मनाक खूब बरें दिसलें अशें बरें दिसलें मागीर इवन थंय चॉकलेट सुद्दां खूब चॉकलेटी मेळटा थंय डाक चॉकलेट बी आनी खूब मेळटा आमी कंपनीन गे फॅक्ट्रीन गेलीं क चॉकलेट करता त्या थंय वचून पळयलें चॉकलेट कशी करता ती तांणी आमकां होममेड चॉकलेट करून दिली आनी ती खरीच इतली टेस्टी आशिल्ली चॉकलेट अशें दिसलें की ह्यो भायल्यो चॉकलेटी मेळटा इतले एडवटायज करून हें करून ताजो कांयच फायदो ना कसो आनी ती थंयची चॉकलेट खावन इतलें बरें दिसलें तोणांत घालतात ती विरगळ्ळी खरेंच खूब बरी आशिल्ली चॉकलेट इवन कॉफी सुद्दां कॉफीचो तुका तो वास पळोवन कांय बरो सो दिसलो खूब बरें आशिल्लें आनी कूर्ग म्हणल्यार म्हणटा की मिनी स्विज स्कॉटलँड म्हणून ऑफ इंडिया सो तें वचून थंय पळयलें आनी अशें दिसलें की खरेंच लोक कितें म्हणटात पळय ताज्या बद्दल तें खरेंच आसा ताजें सो वचून थंय अशें बरें दिसलें जिवाक थंड आनी एक मायंड असो तुजो क्लू कूल जालो मायंड असो सामको बरें दिसलें वचून आनी थंय इवन थंय लोक सुद्दां बरे आशिल्ले आमच्या गोंयच्या भशेनूच थंड अशें हें न्हय नॉर्ताक बी तूं वचत जाल्यार ते लोक सामके थोडे रागिश्ट आसा हें आसता पयशे खावू आसता हांगा वचून पयलें आमी हांगचे लोक सुद्दां बरे थंड आशिल्ले आनी हॅल्पफूल आशिल्ले मेन म्हणल्यार तुका खंयीय कितें तर तूं शेणलें कितेंय जालें जाल्यार ते खूब हॅल्पफूल आशिल्ले थंयचे लोक आनी थंयचें जेवण मात आमकां गोंयकारांक जेवण तें थंयचें आवडना सो आमकां थंयचें जेवण मात आवडुंकना आमी फक्त थंय मॅगी खातालीं मॅगी थंयची ते गाड्याचेर करून दितालीं ती खूब बरी लागताली मॅगी आमी घरा करीत जाल्यार मॅगी ती आमकां बरी लागना पूण थंय त्या गाड्यार मॅगी करताले ती खूब बरी लागली मॅगी आमकां आनी बरें दिसलें बरी जाली आमची ती जर्नी मजा आयली आमकां कूर्ग वचून